मेरा नांऽ बलबीर ऐ में पैंथल दा रौह्नें आह्ला आं साढ़े इत्थै लोक खंदे केह्ड़ी केह्ड़ी चीज खंदे न चने दी दाल होई गेई मांह् दी दाल होई गेई राजमांह् होई गे ओहदे बाद फ्ही मुंगी दी दाल ऐ मसर दी दाल ऐ ओह्दे बाद काले चने होंदे चिट्टे चने होंदे ओह्दे बाद बिच आई गेआ जी साढ़ा सब्जी च पुच्छो ते किश लोग कि'यां खंदे किश लोग कंढोली खंदे किश लोग तोरियां बी खंदे ओह्दे बाद बिच आई गेआ घरै दी देसी सब्जी साग स'रेआं दा सरीड़ी दा साग ओह्दे बाद बिच आई गेआ जी साढ़ा कंढोली दा अंबल ओह्दे बाद बिच गोभी बी खंदे लोग आलू बी खंदे ओह्दे बाद बिच आई गेआ साढ़ा जी दिक्खो जी इत्थै दे लोक ओह् बी खंदे केह् नां ले दे एह्दा दाल जैदा दाली सब्जी एह् गै चलदी ग्रां च जैदा किश लोग अमीर होंदे ओह् पनीर बी खंदे सबकिश खंदे मतलब किश लोग ऐसे बी होंदे

जानी के अस लोग देसी घर दी देसी सब्जी गै खन्ने आं जैदा साढ़े घर इयो होंदी देसी सब्जी भिंडियां होई गेइयां जा करेले होई गे टमाटर होई गे एह् साढ़े लोकें दा जियां होई गेई रौंगी एह् बी खन्ने आं की के अस लोग देसी ते देसी सब्जी खन्ने आं सबकिश देसी गै चलदा ओह्दे बाद बिच दालीं बी साढ़ें लोकें गी जैदा घरे दियां गै होंदियां ते ओह् ऐ खन्ने आं किश लोग केईं बारी आलू दी कढ़ी बनाई लैन्ने ओह्दी चौलें दी कढ़ी बनाई बी खन्ने पिच्छ होंदी चौलें दी जेह्ड़ी एह्दी कढ़ी बी खन्ने आं ओह्दे बाद च जानी के इ'यो जेइयां चीजां खन्ने आं अस लोग शिमला मर्च होई गेइयां ओह्दे बाद च कड़म होई गेआ पालक होई बीनस राजमांह् दी फलियां होंदियां इक ओह् खन्ने आं रौंगी कनोह्लियां कद्दू इ'यै जेइयां सब्जियां खन्ने आं अस लोक ओह्दे बाद च दालीं इयो चीजा और इद्धर ब्याहे दा जैदा साढ़े ब्याहे च जैदा केह् खंदे लोक राजमांह् होई गे ओह्दे बाद च पनीर बनांदे लोक शोले बनादे अंबल जेह्ड़ा जरुरी बनांदे कुड़ी दा ब्याह होऐ मिट्ठा भत्त बनांदे चौल और बी बड़ा किश बनांदे टिक्की बनांदे न्यूडल बनांदे और चांप होंदी ऐ गोलगप्पे बी लांदे किश लोग जानी के अपना अपना अपना अपना लोकें दा सुआद होंदा एह् चीजां खाने दा तां करियै लोक सबकिश लांदे लांदे ना बाकी रेही गे अस ग्राईं लोक हां ते ते अस गरीब बंदे आं असें केह् बनाना अस उ'ऐ दाल चौल गै बनान्ने आं ब्याह च जैदा कोला जैदा ते सब्जी अस बजारे नेईं खरीददे अपनी गै होंदी लोकल ओही खन्ने आं ते बाकी बडे़ घर ब्याह् होऐ ते ओह् बडा किश बनांदे उं'दे दस दस दिन पनीर ई चलदा रौंह्दा साढ़े गरीबें दे नेईं अस जैदा कोला जैदा केह् करी ओड़गे ब्याह् होग कुड़ी दा मुडे़ दा ओह्दे कन्नै दाल चौल ओह्दे कन्नै पूड़ी पकाई ओड़गे साढ़े कोल होर केह् किश लोग जलेबी लांदे आलू टिक्की लांदे गोल गफ्पे लांदे जानी केह् सब किश